ہلو میم صوفیہ بیوٹی پارلر سے بول رہی ہیں جی میم مجھے وہ کرشمہ راوت والا میک اپ کروانا تھا اور آکسیجن فیشیل اور تھریڈنگ کروانا تھا تو جی میم پیسے وغیرہ اوہ جی جی جی جی میم تو ٹائم جی تو آپ ٹائم بتا دیجیے کتنا ٹائم لگے گا

جی جی میم جی میم جی میم باہر وغیرہ کروایا تھا ابھی مطلب یہاں آئی ہوں تو بس یہاں میں یہاں آپ کے وہاں آنا چاہتی تھی وہی میم پانچ چھ منٹ اوکے میم